हेलो हँ कितना टाइम लागत आबैमे अहाँके फरियानी चौकपर कहलहुँ कि अखैन गेल छिए वहाँ हरदा देखलिए वहाँ हरदा पुलके पास कंस्ट्रक्शनके काम चलि रहल छै तऽ दोसर रूटसँ आबू अहाँ तब तक हम तैयारी करिके रहै छिए